ہلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کیا تھا اور میرا آڈر نمبر تھا سات چار آٹھ سر میں نے کھانے میں جو آڈر کیا تھا وہ مٹن قورمہ چکن بریانی اور روٹی اور میٹھے میں شاہی ٹکڑا یہ ساری چیزیں میں نے آڈر کیا تھا اور یہ چیزیں مجھے وقت پر مل گئیں اور جب میں کھایا تو اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا جو میں نے گمان کیا تھا میرے گمان سے بہترین تھا اور آپ کی جو سروس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے جو اس میں وہ دکھایا گیا تھا آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے سے پہلے یہ آپ نے کھانا میرے گھر پر پہنچا دیا تھا تو میں اسی لیے کال کیا ہوں تاکہ میں آپ کو اچھا فیڈ بیک دے سکوں کہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہترین تھا اور آپ کی سروس بھی اچھی ہے اور میں آگے بھی آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کرتا رہوں گا اور اپنے جاننے والوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کے یہاں سے ہی کھانا آڈر کریں کیوںکہ آپ کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے شکریہ سر